हाँ भैया उज्जैन जाना है मेरे को

भैया उज्जैन जाना है मेरे को आटोरिक्शा चाहिए मुझे कल जाना है हाँ मेरे को उज्जैन जाना है नाना खेड़ा बस इस्टैंड पर सी ट्वेंटी वन मॉल है ना वहाँ पर मैं महिदपुर से हाँ महिदपुर में अपने क्या मतलब बस इस्टैंड पर ही हूँ वह बस इस्टैंड के पास में मकान है मेरा मुझे कल मॉर्निंग में उज्जैन जाना है यार थोड़ा सा काम है ऑफ़िस का मॉर्निंग में आठ बजे के आस पास

कितना क्या किराया बता दीजिए आप हाँ हम हम दो लोग हें

ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यार इत्ते में तो नहीं यार

पर थोड़ा कम करो ना इसमें पाँच सौ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है साढ़े तीन सौ कर लो ना यार अरे यार साढ़े तीन सौ में चली जाएगी यार देख लो आप एक बार यार अभी एक से बात हुई थी तो वह बता रहा था कि साढ़े तीन सौ में ले जाऊँगा तो कभी आप ले जाओ तो हाँ यार साढ़े तीन सौ में देख लो आप अगर चार सौ ले लेना एक काम करो और क्या आप मेरा एड्रेस मेरा एड्रेस लिख लो आप इक्यासी बस इस्टॉप बीएसएनएल ऑफ़िस के पास में महिदपुर हाँ मेरा नाम कमल पांचाल है हाँ नम्बर यही है मेरा कॉन्टैक्ट कर लेना आप है ना मेरे को ठीक है आप सुबह फिर टाइम पर आ जाना मतलब साढ़े सात बजे के आस पास आठ बजे तक आ जाना मेरे को क्या दस बजे उज्जेन पहुँचना है

तो ठीक है आप सुबह आठ बजे आ जाइए है ना मैंने एड्रेस लिखा दिया आपको उस एड्रेस पर आ जाइए आप पेमेंट जैसे भी लोगे आप वैसे दे दूँगा है ना मैं आपको ठीक है ना भैया ठीक है आप फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ जाइए यहाँ ठीक है ठीक है भैया है ना ठीक है रख रहा हूँ ठीक